नमस्ते में सांबे दी रौह्ने आह्ली आं कि जियां तुसें मिकी कोशन पुच्छे दा ऐ कि अस जेल्लै पूजा करने होन्ने ते ओह्दे च अस केह्ड़ी केह्ड़ी विध्ने दी इस्तेमाल करने होने आं और केह् केह् करने होन्ने में तोआनू दस्सना चाह्न्न्नी आं जियां अस सवेरे उट्ठने होन्ने अपना कम्म बगैरे करियै न्हाई धो्इयै फिर अस करने होन्ने पूजा ते मेरी मम्मी जेह्ड़ी ऐ ओह् करदी ऐ सारें कोला पैह्लें उट्ठियै न्हाई धोइयै ते ओहे बनांदियां पेड़े त्रै सारें कोला पैह्लें बनांदी गौ आस्तै फ्ही बनांदी ओह् कौए आस्तै फ्ही बनांदी ओह् कुत्ते आस्तै ते साढ़ै जियां सत्त दिन होंदे सत्त दिन साढ़ै पूजा होंदी ऐ जियां सोमबार होंदा ते लोमबार अस केह् करने होन्ने शिवजी दे मन्दर जन्ने होन्ने उत्थै जाइयै अस उंदे पर चढ़ाने होंन्ने दुध्द फ्ही ओह्दे बाद जि'यां जल अभिषेक करियै फ्ही ओह्दे बाद अस दाल चौल चढ़ान्ने होन्ने कोई जियां परशाद लेते दा होंदा ओह् चढ़ान्ने होन्ने परशाद दे बाद फिर उं'दे अग्गें अस दीपक जलाने होने घ्यो दा फ्ही ओह्दै बाद धूफ बत्ती करियै फिर ओह्दे बाद अस बोलने होन्ने महाबृज जी जप होई गेआ शनिदेव दी केह् गल्ल ते आरती होई गेई जां शनिदेव दा मैन्त्तर होईया गायत्री मैन्त्तर होई गेआ एह् सब बोलियै फिर अस एह् सब बोल्लियै अस पूजा पाठ करियै फिर आई जन्ने अस घर जियां दुऐ दिन औंदा मंगलबार औंदा ते मंगलबार तुसें पता ऐ हनुमान दा दिन होंदा हनुमान दे दिन अस केह् करने होने हनुमान जी परशाद चढ़ान्ने होन्ने उं'दे लड्डू तुसें पता सारें कोला पसंदी दी उनें केह् औंदे पसंद केह् औंदे लड्डू अस उनें चाढ़न्ने होन्ने लड्डू ते कन्नै संदूर दान बी करने होन्ने ते फिर ओह्दे बाद मंगलबार दे बाद आई जंदा बुध्दबार बुध्दबार केह् होंदा गणपति जी दा बार ते गणपति जी दे बार च अस केह् करने होने उ'नें चढ़ाने होने लड्डू इयां ते उनें मोधक पसंद ऐ लेकिन तुसें पता ऐ ओह् ते महाररष्ट्रा दी डिश ऐ साढ़े इत्थें ते अस लड्डू कन्नै गै सारी लैन्ने होन्ने और उनेंई चढ़ान्ने होन्ने अस द्रुब्बां क्योंकि ओह् द्रुब्ब उनें ई बड़ी जादा पसंद होंदी ऐ फ्ही ओह्दे बाद आंदा बीरबार दा दिन बीरार दा दिन साढ़े आस्तै खास होंदा क्योंकि उस दिन होंदा बिश्णु जी दा दिन बिश्णु जी अस खीर चाढ़न्ने होन्ने कन्नै होंदा पीर बाबे दा दिन पीर बाबे गी अस खीर चाढ़ने क्योंकि उनें दोनें गी गै खीर बड़ी जादा पसंद होंदी मिट्ठी चीज लोड़दी फिर उंदी अस पूजा पाठ करियै खिर दिन आंदा शुक्करबार दा शुक्करबार केह् होंदा संतोशी माता दा दिन अस संतोशी माता गी केह् पसंद होंदा गुड़ चनां फिर अस उनें केह् चाढ़ने होने उनें केह् नी पसंद ऐ खट्टी चीज़ ते उस दिन अस कोई बी खट्टी चीज़ नेईं खन्ने होन्ने और ना ई उं'दे कोल रक्खने होन्न और खट्टी चीज़ उं'दे कोल बिल्कुल बी नी रक्खनी ऐ जेह्ड़ा बी उन्दा बर्त रखदा उने ते भलेआं नी खानी होंदी ऐ ते ख'ट्टे कोला उनेंई दूर रक्खना होंदा फ्ही ओह् आंदा शनिबार दा दिन ते शनिबार केह् होंदा शनिदेव दा दिन ते शनिदेव दे दिन असें केह् करने होंदा अस जन्ने होन्ने शनिदेन दे मन्दर ते शनिदेव दे मन्दर असें केह् करना होंदा तेल चाढ़ना होंदा कौड़ा कौड़ा तेल फ्ही ओह्दे बाद उंदी धूफ बत्ती करियै फिर आई जंदे अस घर फ्ही ओह्दे बाद ऐतबार दा दिन ऐतबार दे दिन केह् करना होंदा अपने पित्तरें केह् गल्ल तै असें केह् करना होंदा परशद चढ़ाना होंदा ते एह् ते होइये साढ़े हफ्ते दा फिर इ'यां ते अस डेली करने होन्ने असें केह् करना होंदा डेली गौ गी कुत्ते गी ते कौए गी असैं त्रैनें गी केह् पाना होंदा इक इक फुल्का पाना होंदा ते एह् ते साढ़ी डेली दी रोटीन ऐ ते पीजा पाठ में ते जेल्ले मैं पूजा पाठ करने बौह्न्नी होन्नी ते ध्यान करना पौंदा थोह्ड़े पंज्ज मिन्ट फ्ही ओह्दे बाद असें केह् करना होंदा महामंत्र जी जप बोलना होंदा फ्ही गायत्री मंत्तर बोलना होंदा फिर ओह्दे बाद शनिदेव दा मंत्तर होंदा ओह् बोलना होंदा एह् सब बोल्लियै गणपति जी दा मंत्तर होई गेआ मत्था मुत्था टेकियै हर जगह फिर ध्यान लाना होंदा कोई दस मैन्ट दस मैन्ट ध्यान लाइयै असें बौह्ना पौंदा ते एह् सारी चीजां जेह्ड़ियां ऐं अस पूजा करदे टाईम बोलने होन्ने बेहियै एह् सब चीजां करने होन्ने ते मीं लगदा सारेंई पूजा पाठ करनी चाहिदी ते अलग अलग बार दे हिसाब कन्नै अलग अलग गल्ल ते अलग अलग देवी देवतें दे दिन होंदे त् उनेंई शैल करियै असें पूजा करनी चाहिदी उनेंगी भोग लाना चाहिदा उंदा परशाद बंडना चाहिदा ते मेरे कन्नै कन्नै तुसें गी एह् चीज करनी चाहिदी ऐ करनी चाहिदी ते होर और साढ़े इत्थै बत्थेरे मन्दर न असें मतलव मन्दर जाना चाहिदा मैं ते रोज़ जन्नी होनी ऐं तुसैं बी जाना चाहिदा ते मन्दर जाइयै पूजा पाठ करनी चाहिदी क्योंकि भगवान ई स्हानू एह् जीवन दित्ता दा ऐ उन्दे असें केह् करना चाहिदा थोह्ड़ा उं'दी पूजा पाठ करनी चाहिदी उं'दी ध्यान करना चाहिदा उनेंई पूजना चाहिदा ते अस मैं ते रोज करनी होनी मैं ते रोज़ मन्दर रोज़ मन्दर ते नी जन्नी होनी बट दिनबारे जन्नी होनी जि'यां सोमबार चली गे शनिबार चली गे ते जाइयै उत्थें परशाद परशूद चढ़ाया दीपक जगाई ओड़ेआ पूज़ा पाठ धूफ धखाई ओड़ेआ एह् सब चीजां अ'ऊं करनी होन्नी ते मेरी मम्मी बी एह् सब चीजां करदी रौंह्दी ऐ पूज़ा पाठ करदी ऐ सवेरै सवेरै गौ आस्तै पेड़ा कढदी ऐ गौ आस्तै कढदी ऐ कुत्ते आस्तै कढदी ऐ ते एह् सब चीज़ां तुसें बी करनियां चाहिदियां अस ते करने होन्ने पूज़ा पाठ ते करना ई चाहिदा